دس ہزار آٹھ سو بارہ ہزار تیرہ سو ایک لاکھ ستاون ہزار چار لاکھ چھیالیس ہزار پانچ لاکھ ستاون ہزار